चाइनिस इनबक्स रेसटुरेन्टनिफ्राय जमेट'नि हेफाजाबै पर्क चावमिन बिहरदोंमोन बे दिन खालिनि प्रडाक्टआ जोबोद गोथाव आरो न'खरनि गासैबो उनदै उनला जानो थाखाय साबजाथावमोन